डांस मुंहिजो फेवरेट आहे मां अॼु बि डांस करण लाइ किथे बि बीह रहंदी आहियां मुंहिंजे लाइ ॻाल्हाइ जीअं की मां चवा अॼु मां गुजरात सां आहियां गुजरात में चङनि ई टाइम खां वठी करे गरबा जी तयारियूं शुरू थींदियूं आहिनि पाड़े में सोसायटी में मां वञी करे उन्हनि खे सेखारींदी आहियां ऐं गरबनि जे इन नवरात्रनि जे ॾींहंनि में गरबा असां स शौक़ु सां कंदा आहियूं अॼु उहा असांखे गरबा करण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां बचपन खां वठी गरबा ॾिसी ॾिसी वॾा थिया आहियूं त अॼु असां उन्हनि में निपुण आहियूं अॼु असांजे घर में नंढे खां वॾे ताईं असांजे सभु ॼणा गरबा कंदा आहियूं असांजे त्योहारनि में बि जीअं मां चवा की असांजा त्योहार बि असांजे उन्हनि में बि असांजे चङे महीननि खां वठी तयारी चालू थी वेंदियूं आहिनि घर में शादियूं मुरादियूं हुजनि या वार त्योहार हुजनि शादियुनि में बि असांजे नंढनि वॾनि खे सेखारण लाइ करे मां उन्हनि खे ध्यानु ॾींदी आहियां हुननि खे डांस सेखारींदी आहियां असांजे घर जे मर्दनि खे अचनि खां पोइ बि उन्हनि खे डांस सेखारींदा आहियूं ताकी हो बि अॻियां करण डांस में पाटिसीपेट करण हूअ बि अॻिया आहिनि डांस जो पंहिंजो ई अलॻि